इअं त असां जूं सभु डिशूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि पर सम्झो अगरि असांखे स्नैक्स में कुझु ठाहिणो हुजे सम्झो असांखे पटाटे जी टिकी ठाहिणी हुजे त उनमें मां चीज़ ऐड कंदी आहियां त उनजो हिकु सवादु ई ॿियो थी वेंदो आहे जेकी नोर्मल टिकी खां वधीक सुठो हूंदो आहे अगरि सम्झो असांखे पनीर जी भाॼी ठाहिणी आहे त हुनमें असां काजूअ जे पेस्ट जो इस्तेमालु कंदासीं ऐं मलाईअ जो इस्तेमालु कंदासीं ऐं गरम मसाल्हो बि विझंदासीं ऐं मथां कसूरी मेथी बि विझंदासीं त हूअ हिकु अञा सुठो टेस्ट ॾींदी जेकी नोर्मल भाॼीअ जो टेस्ट हूंदो आहे उन खां बि वधीक सुठी हूंदी आहे